हा मां गूगल मैप यूस कयो आहे इहो ॾाढो सुठो आहे इहो तव्हांखे हिकु जॻह खां बि जॻह ताईं ॾाढो आसानी खां पहुचाई छॾींदो आहे हिनमें कॾहिं कॾहिं त पाण खे जेका वॾा वॾा रस्ता आहिनि हू गूगल मैप नंढा नंढा करे छॾींदो आहे नंढे नंढे गामणन मां कढंदो आहे हुननि जी सीन सिनेरी ॾिसी करे ॾाढो आनंद ईंदो आहे ऐं गूगल मैप ॾाढो ज़रूरी आहे अॼु जी तारीख़ में जेको बि माण्हू ट्रेव्लिंग करे थो या हिकु जॻह खां बि जॻह ते वञे थो हुनखे पंहिंजे मोबाइल में हीअ ऐप रखण ई ज़रूरी आहे ऐं ही हिन ऐप हिन गूगल मैप खे यूस करण में टाइम बि ॾाढो बचे थो ऐं माण्हू हिकु जॻह खां बि जॻह वञण लाइ हीअ ऐप ई था यूस करण अॼु जी तारीख़ में सभिनि खां वधीक हलण वारी ऐप इहेई आहे ऐं ईअं ॾाढी विश हीअ ॾाढी उपयोगी ऐप आहे